ہلو جی زہیر بتائیے آ اوکے تو زہیر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی کمپنی نہیں ہے میرے پاس میں نے ایک کنسلٹینسی کا ایک اونر ہوں میں کنسلٹینسی چلاتا ہوں میرے پاس بڑی بڑی کمپنیوں کے ٹنڈر آتے ہیں جو لوگ مجھے جاب کے لیے آفر کرتے ہیں یا آپ کے پاس اگر کوئی جاب سیکر یا کچھ اِس طریقے کے ہوں جو جاب کرنا چاہتے ہوں جو انٹریسٹڈ ہوں جاب میں تو اُن کے لیے میرے پاس بہت سی کمپنیاں آتی ہیں جو ہائرنگ مانگتی ہیں تو میں اُن لوگوں کو اُس میں ہائر کرواتا ہوں تو آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے اِس وقت گریجویٹ ہیں اچھا کیا ہیں آپ کے کس سبجیکٹ سے گریجویٹ ہیں آپ کیا انگلش کیا ہے یا اُردو سے ہیں یا عربی سے ہے کس سبجیکٹ سے گریجویٹ ہیں آپ اچھا اُس کے علاوہ کوئی ڈپلوما وغیرہ بھی کیا ہے آپ نے آ کمپیوٹر ڈپلوما اچھا چھ مہینے کمپیوٹر ڈپلوما کیا ہے آپ نے کیا ایکسل آتا ہے آپ کو ایکسل آتا ہے ایکسل ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں آپ اچھا تو ویسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بہت ساری ویکینسیز ہیں ایک ویکنسی ہے بیک آفس کی جس میں ایک ڈیٹا انٹری بوائے کی ضرورت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اُس کے لیے ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں آپ اکسپرئنس ہے ڈیٹا انٹری کا اوکے اگر آپ کو اکسپرئنس ہے دین ڈزنٹ میٹر آپ اپنی سی وی اور اپنا آدھار کارڈ اور ایک فوٹو ہمیں واٹس ایپ کریے اور پھر میں فائنلی آپ کا انٹرویو شیڈول کراتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلکم